हैलो हँ हम पटना के लेल जे काल्हि गाड़ी के बुक जे केने रहीयै तऽ ओ गाड़ी कय बजे निकलतै अहाँके ड्राइवर कय बजे पहुँचता हँ